चिरां जिल्लायाव गिबि मिथिंगायारि फुंखाफोर आरो आबहावायारि जेंनाफ्रा जाबाय दै अरन दातु गुबुंले आबहावा गोबां रोखोमनि आबहावाया गुबुंले जाबाय जेरैबायदि नांगौ मुङा बेसाद बेफोरखौ नांनायनि बारा बाहायबाय दा आथिखालाव बेफोर गासैबो जोबलांनो हमबाय नांगौ बायदि मुवा बेसादखौ जेसेबांनाखि बाहायनांगौ बे नांगौ बायदि लिमिताव बाहायालासिनो आबां जाबां बाहायनो जाहोनाव गोबां जेंनायाव दा गोग्लैनानै दं जेरै फुलुसन एयार फुलुसन आरो दैनि गोबां रोखोमनि फ्रब्लेम दा जोंनाव गोलैनानै दङ